ہندوستان میں بہت سے ہم لوگ کا تہوار ہے کہ عید اور بقرا عید منائے جاتے ہیں جیسے روزے رمضان کے اور عید کی نماز پڑھے جاتے ہیں بچے خوشیاں منائے جاتے ہیں اور سوئی کھائے جاتے ہیں پرب کے تہوار میں اور ہم لوگ ہندو بھائی سے محبت رکھتے ہیں اور بہت سی تہوار ہیں جو اپنے اپنے دھرموں کو نبھاتے ہیں اور ہم لوگ سب بھائی بھائی ہیں اور گھر میں اچھے بچے خوش حال رہتے ہیں اور بہت سارے چیز ہیں جو ہم لوگوں کو خوشی ملتا ہے اور ہر چیز خوشی سے ہی ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہے اچھے سے رہیں اور اچھے ہر چیز کھائیں ہاں پئیں اور رہیں اور ہر وقت خدا کا نام لیتے رہیں اور جو بھی ہوتا ہے اوپر والے کی سے ہوتا ہے اور ہر چیز تہوار ہندوستان کے اندر میں یہ چیز ہوتی ہے اور ہم مسلمان بھائی سب ہندو بھائی سب سب محبت اور اچھا رکھتے ہیں اور ہر انٹرویو میں اور جو بھی چیز ہوتی ہیں ہم لوگ آپس میں سب بھائی بھائی ہیں اور